हेलौ हेलौ

औ खोनादों औ आं बेनिनो लकेल आथसा

आथसा बैरब खुन्दआ आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ साबसिन ओह समायना नुथाइ दङ गोबां माने बिथोरफ्रा फैयो नायगिदिं नायगिदिंग्राफ्रा फैयो नायनो फैयो बे बैरब खुन्दआ बे अरुणाचल बेनिफ्राय भुटान आरो इण्डिया बे मोनथाम स्टेटनि गेजेराव बेहा बे गेजेरावनो जायो बरदार बरदाराव अरुणाचल अरुणाचल भुटान आरो इण्डिया बे थिग सिमोन सिमनायावनो अह बैरब खुन्दा जायगानि थाथाया बहाय आरो जोबोद समायना धोनसिरि दैमाबो दु बहाय दैमा धोनस्रि दैमा सेरावनो बे बैरब खुन्दआ आरो बेखो जोबोद समायना बिनि नुथायफोरा आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैयो दा उम औ मोनथाम जायगादो औ औ औ बेव औ सेन्टार बायदि अह दैमाया जथेस्थ गेदेर बेयाव हाजो सानिफ्राय अंखारबोयो अरुणाचलनिफ्राय आरो भुटाननिफ्राय मोनसे अंखारबोयो जामफानि भुटाननिया भुटाननि जामफानि आर अरुणाचलआव ओंखारबोनाया जोबाय धोनसिरि ओम बे ओमफ्राय बैरब खुन्दनिफ्रायनो बेथिं हायेनाव बोहैलाङो दा बुरलुंबुथुर माबाव गोलैहैयो बे धोनसिरि दैमाया दा नोंथांआ सिलंनिफ्राय फैनो ओंखारदों नङासै होमबा औ उम बेनिफ्राय फैयोब्ला सिलंनिफ्राय दाइरेक्ट नों गुवाहाटी फैनांगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै मंगलदै जानानै बेथिं खालायगाव जानानै जोंहा कबिरआलि होननाय जायगा मोनसे दङ आमबागाव बेनिफ्राय उदालगुरि जानानै बैरब खुन्द सहैगोन आरो बेयाव फैनाय समाव नोंथांनो खरसाया एसे लं जारनि जागोनथ' सिलंनिफ्राय फैयोब्ला मथा मथि बेयाव अह सिक्स थावजेन्दसो खरसा जागोन उम सिक्स अह फाइभ थावजेन्दसो जागोन आरो बारा नङा उम बेयाव फैगोन औ खरसाया गारि भाराया गारि भारा लाना फैयोब्ला बेनिफ्राय बेवहाय थानायबो मोनसे सुबिदा दङ एबा लद्स दङ अह यो लद्सबो दङ बे लद्सआव थानो हागोन बेनिफ्राय बेयाव उदालगुरिजों उदालगुरियावबो थाफैनो हायो आरो बैरब खुन्दखौ थाफैनो हायो बेबायदि मोजां जायगा सिनारि दङ बेयाव रिजर्टबो दङ आरो बेनिफ्राय बे रिजर्टनि गेजेरावनो बेयाव सुइमिं फल बायदिसिनाबो दङ खेलना बायदिसिना गासिबो दङ जोबोद जोबोद समायना जायगा खथे खरसा हिसाबै बिदिनो फाइभ थावजेन्दसो गोलैगोन आरो थानाय जानाय लोंनाय गासिबो बेयाव सुबिदा दङ आरो बेनि नुथाइफोरा जोबोद समायना ओह गुबुन गुबुन फरेनारफ्राबो फैयो आरो नर्ट इष्टनि नर्ट इष्ट इण्डियाया गासिनिफ्राय फैजोबो अफेन जायगा दानिया बेयो आफथु गुवाहाटीनिफ्रायनो भैरबखुन्दसिम गासिबो बे बरदार बिआरअ बरदार अह बे बरदार माबाथ' बेनि अह बेयाव थ्रिस किल' बे हाइवे बादि लामा मोजां बेयाव सि सि ब्लक गैया गासैबो माबा गोजा बियो फिस फिस लामा आरो बेबायदिनो अह गासै फाखा जाजोबबाय

अह जेबो अस आजिखालि जेबो असुबिदा गैला बुहुत आराम मोनो मोजां फैनो हायो माने खमफर्टेबोल बियो औ दे अह बे फैनो नाजादो उम दे दे दे नोंथां दे थेंकिउ